ریاستی نقل و حمل کا معیار مختلف عوامل پر منحصر ہوتا ہے اور یہ ہر جگہ مختلف ہو سکتا ہے بھارت میں ریاستی نقل و حمل کے معیار اور سفر کے اخراجات کے بارے میں کچھ اہم نکات درج ذیل ہیں بھارت میں ریاستی نقل و حمل میں بسیں ٹرینیں میٹرو سروس شامل ہے بھارت میں مختلف ریاستوں میں ریاستی بس سروس فراہم کی جاتی ہے اس کا معیار مختلف ہو سکتا ہے معیاری سروس کچھ ریاستوں میں بس سروس کا معیار بہتر ہے اور بسیں آرامدہ ہوتی ہے پرانے بسیں کچھ جگہوں پر بسیں پرانی اور غیر آرامدہ ہو سکتی ہے بسوں کی دستیابی بڑے شہروں میں بسیں عام طور پر وقت پر دستیاب ہوتی ہیں جبکہ دیہی دیہاتی علاقوں میں یہی دستیابی کو ہم کم ہو سکتی ہے بھارت میں ریلوے نظام دنیا کا سب سے بڑا اور پیچیدہ نظام ہے معیاری ٹرینیں بھارت میں کئی معیاری اور تیز رفتار ٹرینیں موجود ہیں جیسے راجدھانی شتابدی اور دور درنتو عام ٹرینیں عام ٹرینیں بھی ہیں جوکہ آرامدہ نہیں ہوتی اور ان میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے بر وقت آمد و رفت کچھ ٹرینیں وقت پر نہیں پہنچتی جس کی وجہ سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بڑے شہروں بڑے شہڑوں جیسے دہلی ممبئی بنگلور اور کولکاتہ میں میٹرو سر سروسز بہت معیاری ہے آرامدہ اور تیز میٹرو سروس آرامدہ تیز اور وقت پر ہوتی ہے بہترین سہولیات میٹرو اسٹیشنز پر بہترین سہولیات موجود ہیں اور یہ سفر کا معیاری ذریعہ ہے بھارت میں سفر کے اخراجات عمومی طور پر دیگر ممالک کی نسبت سستے ہیں بسوں کا کرایہ عام طور پر کم ہوتا ہے اور لوگ اسے زیادہ استعمال کرتے ہیں مختلف ریاستوں میں کرایہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن عمومی طور پر یہ بہت سستا ہوتا ہے ٹرینوں کا کرایہ بھی بہت سستا ہوتا ہے خصوصاً عام ٹرینوں کا اسپیشل ٹرینوں کا کرایہ زیادہ ہو سکتا ہے مگر یہ بھی دیگر ممالک کی نسبت کافی کم ہوتا ہے میٹرو سروس کا کرایہ بھی معقول ہوتا ہے اور عام لوگوں کے لیے قابل برداشت ہے آٹو رکشہ اور ٹیکسی کا کرایہ دیگر ممالک کی نسبت سستا ہوتا ہے مگر یہ بسوں اور ٹرینوں کے مقابلے میں زیادہ ہو سکتا ہے بھارت میں ریاستی نقل و حمل کا معیار متنوع ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف ہو سکتا ہے مجموعی طور پر بھارت میں سفر سستا ہوتا ہے اور ریاستی نقل و حمل کے مختلف ذرائع موجود ہیں جو لوگوں کو آسانی سے سفر کرنے میں مدد دیتے ہیں بہتر منصوبہ بندی اور جدید سہولیات کے ساتھ بھارت میں نقل و حمل کے معیار میں مزید بہتری آ سکتی ہے